जी हाँ मैं वीडियो गेम के बारे में जानता हूँ मेरे द्वारा कई प्रकार के वीडियो गेम खेले गए हैं जिनमें मुख्यतः फ्री फायर एवं एक और गेम है जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो फ्री फायर के जैसा ही है उसका नाम है फायर क्लॉक्स ये गेम मुझे खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इनके माध्यम से मैं विभिन्न दोस्तों के साथ जुड़कर अपने गेमिंग प्रक्रिया को देखता हूँ और दोस्तों के साथ जुड़कर ही मैं इन गेमों को खेलता हूँ ऑनलाइन दोस्त मेरे और मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के इन गेमों को खेलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम जब संकट में हों तो उससे निकला जा सके